एक पदार्थ जो सगळ्यांक आवडटा पण तो तितकोच चॅलेंजींग आसा ती म्हणटा ती बिर्याणी बिर्याणी ही वेगवेगळ्या प्रांतान वेगवेगळ्या पध्दतीन बनयल्ली गेल्ली आसा तातून वेगवेगळ्या तरांचे सामान पडटा जशें जशें आमी प्रांतवायज वतात तशें तशें वेग वेगळी प्रकारची बिर्याणी जाल्ली आसा तातूंतली एक बिर्याणी म्हणटा ती कच्ची बिर्याणी कच्ची बिर्याणी म्हणल्यार वेगळें कांय ना फक्त हातूंत एक आसा बिर्याणी म्हणजें की तातूंत दोन तरांची गोश्ट येता एक म्हणटात ते तांदूळ आनी दुसरे म्हणटात ते मांस मांस सुद्दां वेग वेगळे तरांचे वापरतात थोडे कडेन सुंगटां वापरतात थोडे कडेन चिकन वापरतात थोडे कडेन मटण वापरतात थोडे कडेन अंडी वापरतात ह्या पदार्थ ह्या तरेच्या बिर्याणीन मांस जे वापरतात ते आनी जे तांदूळ वापरतात ते दोनी कच्चे आनी बरोबर शिजयतात ह्या हातून करतात कितें की पयले एका आयदनांत उदक घेतात आनी बरें सळसळीत गरम करतात तातूंत जितके तांदूळ वापरपाक जाय ते तातूंत घालून वीस सेकेंडां खातीर शिजयतात आनी ते शिजोवन सायडीन काडून घेतात दुसऱ्या कडेन चिकन जे घेतात नाजाल्यार मांस जे कितें घेतात ताका सगळें मसाले जशें तातूंत धंय खडे मसाले जशें तुमकां दालचिनी जाली वेलची जाली काळी वेलची जाली लवंगा जाली तिखयो जाल्यो मिरयो जाल्यो हे सगळें घालून भाजिल्लो कांदो हे सगळें घालून मिक्स करून चिकनाक मसालो लावन दवरतात थोडे वेळा खातीर मागीर ते एका आयदनान घेतात मागीर एका मातयेच्या आयदनांत घालतात चिकन ताचे वयल्यान जे आमी वीस सेकंडा खतीर भात जो शिजोवन घेतिल्लो तो घालतात आनी जे गरम उदक आसा जे हातून आमी भात जो आसा गूट हे करुन शिजोवन काडिल्लो तें उदक घालतात थोडेशें आनी ताका दमाचेर शिजोवपाक दवरतात आता दम म्हणल्यार कितें दम म्हणले की आयदनांत वयल्यान ताका जे वयले जेचे कडा आसता ताका पीठ लावन ताचेर धांपणे धांपतात ज्या कारणान जी भितरली हीट जी गरम तयार जाता हीट जी रेडी जाता त्या हांतुनूच तांचे चिकन आनी जे रायस आसता तो शिजोवन जाता आता ह्या हातून सगळ्यांकून चॅलेजींग म्हणटा ती तुमकां टायमींग आसा की तुमी कितक्या टायमा खातीर तो शिजोवपाक जाय कित्याक समज तुमी चड शिजयलें जाल्यार ताचें चिकन जे आसा मांस जे आसा तें गळूं शकता आनी तुमचो जो भात आसा तो करपूंक शकता आनी समज तुमी कमी शिजयले जाल्यार तुमकां भात जसो कच्चो लागतलो बरें तुमचें मांस कच्चे लागतलें सो हातूंत मेन जें आसता ते तुमकां टायमींग आसा यज बिर्याणी आनी दुसरें म्हणल्यार की तुमीं कितक्या वेळा खातीर ते तांदूळ शिजयल्या त्या प्रमाणे तुमकां ते शिजोवचे हे बिर्याणी शिजोवची पडटा आनी ह्या हातूंत सगळ्यांकून चॅलेंजींग वस्तू जी म्हणटा ती तुमच्या मसाल्यांचेर आसा कित्याक खंयचेय समज एक डीश म्हणली जाल्यार ताचो मेन इंग्रीडियंट आसता मसाले समज तुमचे मसाले सारके पडूंक ना ताका जाल्यार ताका ती टेस्ट येवची ना तुमकां बेश्टे एक उकडील्लें चिकन आनी तांदूळ खाल्या सारकें तुमकां तें शीत खाल्या सारकें तुमकां लागतली ती खावपाक जसो ही बिर्याणी म्हणली तर ताका फूल प्रिपेरेशनच्यान लास्ट शिज म्हणसर वर ते देड वर तो टायम लागील्लो आसा हांगा तुमी ताका दम कितको वेळ लावपाचो म्हणत जाल्यार ताका दम म्हणटा तो पंदरा ते वीस मिणटां लावचो पडटा कित्याक चड समज लायलो जाल्यार ती जळपाची चान्स आसता कित्याक भितर जी ताची हीट आसता जे प्रेशर आसता ते खूब आसता भितर सो ताच्या खातीर ती जळपाची नाल्यार अशे लागिल्या सारकी टेस्ट येवपाक जायना म्हणून तो एक टायम आसता तो सारको सांबाळपाक जाय